मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कृषि प्रधान है पूरा देश ही कृषि प्रधान है लेकिन मध्य प्रदेश में कृषि ज़्यादा की जाती है बहुत सारी किस्म की फसले लगाई जाती है इसमें और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो सिंचाई की सिंचाई की व्यवस्था कम होने के कारण सारी जमीनों में पानी नहीं फिर पाता है तो उसमें दिक्कत रहती है पानी अगर फसल को सही से मिलेगा तो फसल अच्छी होगी और अगर पानी नहीं मिलेगा तो दिक्कत आएगी सिंचाई की व्यवस्था भरपूर होना चाहिए सिंचाई भरपूर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं किसी को अच्छी फसलें होगी अच्छा उत्पादन होगा देश विकास करेगा और मशीनों का ये आजकल जो है मसीनों का युग चालू हो गया तो मसीनीकरण भी जरूरी है मशीन से सारा काम जल्दी हो जाता है अच्छी जुताई हो जाती है अच्छी खिंचाई हो जाती है जमीन को समतल कर सकते हैं उससे अपन सारा काम कर सकते हैं मशीनीकरण से और जैविक खेती की जो चल रहा सिस्टम वो भी बहुत बढ़िया है जैविक खाद आप बनाओ ओर डालो उसमें बहुत बढ़िया जैविक खाद खरीद भी सकते अपन पड़ोसी जैसे कोई जैविक खाद को बनाता है उससे खरीद लाते हैं और उसको खेत में डालें तो जैविक खेती से बहुत अच्छी खाद से बहुत अच्छा उत्पादन होता है लेकिन उसको करना पड़ता है अपन तो आजकल क्या है कि यूरिया है ये है अलट पलट जो खाद हे रासायनिक खादों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं ये कम करना चाहिए अपने को जैविक खेती करना चाहिए जैविक खेती में बहुत फ़ायदे हैं शरीर खान पीन का शुद्धीकरण रहता है उससे शारीरिक पौष्टिकता बढ़ती हे उससे लेकिन ये यह रासायनिक खाद नुकसान ही करते हें इनको कम डालना चाहिए और खेती अच्छी बढ़िया सिंचाई की व्यवस्था हो तो कोई दिक्कत नई है बढ़िया काम काज अच्छा उत्पादन होगा और मशीनीकरण का काम ही तो मसीनें तो जरूरी है मसीन के बिना काम चलता ही नहीं है तो मसीनें भी बहुत जरूरी है इसमें और खेती में सारी चीज़ें बहुत सिंचाई जरूरी है मशीन जरूरी है आपके खाद बीज जरूरी है तो अच्छी किस्म का खाद अच्छी किस्म का बीज मिलता है तो खेती अच्छी होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं